हैलो विनय सिनेमा मूंखे अॼु नाइट शो में फिल्म ॾिसण में टिकट खपंदी त तव्हां मूंखे सजेस्ट करे सघंदा त कहिड़ी फिल्म ॾिसणु खपे जेके ॿार सां गॾु असां बि वेही करे ॾिसी सघूं